हलो नमस्कार सर जी कौन हाँ जी ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा हूँ बोलिए जयपुर से भगत सिंह हाँ जी बोलिए भगत जी अच्छा आपको करौली क्षेत्र घूमने आना है देवी के मंदिर में हाँ जी तो आ जाइए सर यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा उपलब हैं सात लोग आ रहे हो आप सेवन सीटर की मिल जाएगी हमारे पास काफ़ी सेवन सीटर कार भी हैं सर हाँ ए सी चलता है फुल ए सी और फुल म्यूजिक सिस्टम भी है उसमें कन्डिशन ओके है कोई दिक्कत नहीं है आएगी और हमारा भी बांदा आपके साथ जाएगा ड्राइवर हाँ सर कोई भी नशा पानी नहीं करता और आराम से कार चलाता है बारह तेरा साल का अनुभव भी है उसे जी सर नहीं आज तक कोई बात नहीं हुई आराम आराम से कार चलाता है कोई भी दिक्कत नहीं आती हम तो जयपुर से भी कर लेंगे लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा हम तो जयपुर से भी कर लेंगे आपको पिकअप ले उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा तीन हजार रुपए एक्स्ट्रा लगेगा सर हाँ जी तो आप देवी मंदिर के दर्शन करना चाहते हो और वहाँ पर घूमना भी चाहते हो मतलब देवी में जो ऐतिहासिक स्थल भी है वहाँ पर भी घूमना पसंद करोगे अच्छा एक दो दिन रुकोगी आप हाँ जी तो हाँ हाँ जी हाँ तो आप आ जाना सर हम आ आएगा आपको लेने हाँ जी नहवा देंगे आप आ जाना आपके लिए सभी सुविधा उपलब होंगी और भोजन कि सुविधा भी हमारी तरफ से करी जाएगी करवाई जाएगी आपको आप मतलब रहने कि सुविधा दी जाएगी आपको ए सी रूम में ले जाएंगे आप हाँ सर चार्ज तो लगेगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चार्ज हाँ जी हाँ जी तो आप मतलब सात लोग आ रहे है तो आपको कितने रूम चाहिए सात ही चाहिए या दो या तीन ऐसे हाँ तो सात अलग अलग रूम मिल जाएंगे सर आपको और बहुत अच्छा भोजन पानी व्यवस्था भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी है और हम आपको अच्छे से घुमाएंगे और गाइड भी अच्छा से करेंगे हाँ भीड़ थोड़ी बहुत भीड़ तो है सर लेकिन आपको दिक्कत आएगी लेकिन हम आपके साथ चलेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे सर हाँ सर अभी हाँ सभी कि इज्जत करते हैं सर बहुत अच्छा क्षेत्र है हमारा आप आइए एक बार और घूमिए हाँ जी तो आप आना हाँ तो आप जैसे